ہلو ڈاکٹر شکلا اسپیکنگ جی بتائیے جی جی کون سی دوائی لے رہے ہیں آپ نہیں نہیں ابھی ایک وائرل کا سیزن چل رہا ہے اور اس میں جو ہے کروسین لینا جو ہے نہیں ہے تو آپ ایک تو یہ کیجیے کہ آپ اسٹیم لیجیے پانی میں گرم پانی میں اس کی گولی ڈال کر کے اور کاڑھا بھی پیجیے اور جو ہے میں آپ کو ایک ٹیسٹ اور لکھ دیتا ہوں ایکسرے اور بلڈ ٹیسٹ جو واٹس ایپ پر وہ آپ کروا کے میرے پاس آئیے گا اور ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ ٹھنڈی چیزیں بالکل نہیں کھانی ہے جیسے آئس کریم وغیرہ اور ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے گرم پانی پینا ہے آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو وومیٹنگ روکنے کے لیے بھی ایک ٹیبلیٹ لکھ دیتا ہوں اور آپ کوشش کیجیے کہ لیکوڈ ڈائٹ لیں زیادہ سے زیادہ جیسے دلیا آپ لے سکتے ہیں مطلب ایک دم پانی والا دلیا یا پھر دال کا پانی ابھی آپ پی سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں آپ یہ ٹیسٹ کروا کے کل میرے پاس آ جائیے رپورٹس لے کر کے نہیں نہیں ابھی آپ کو ٹھنڈی چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو سر درد کے لیے میں الگ دوائی لکھ دوں گا آپ کے لیے اور آپ کو وہی ٹیبلیٹ کھانی ہے اور یہ جب درد ہوگا صرف تبھی کھانی ہے اور جب درد نہیں ہو رہا ہے تو نہیں کھانی ہے ہاں پانی ابال کے ہی پینا ہے جتنی بار بھی پیئیں گے اور دو بار کاڑھا بھی پینا ہے اور دو بار اسٹیم بھی لینا ہے ٹھیک ہے شکریہ کل آئیے آپ دفتر کلینک میں اوکے جی شکریہ